हमारे गाँव मे पौधें अनेकों प्रकार के होते हैं अलग अलग पोधे होते हैं और अलग अलग उनके नाम भी हैं हम उन्हें अलग अलग रोज़ मिलाते भी हैं जैसे बैला हो गया अड़हूल हो गया गुलाब हो गया चमेली हो गया और लाल गेंदा भी होता है और गुलाब सफ़ेद गुलाब भी होता है गुलाब को भी हम उपयोग मे लाते हैं जैसे पूजा भी करते हैं शादी विवाह मे काम आता है और चमेली का भी फूल पूजा करते हैं अड़हल के फूल को भी हम पूजा के लिए देवी फूल होता है उसको पूजा के लिए ही उपयोग मे लाते हैं वो फूल मेरा अलग अलग है सबको